हम काल्हि एगो पङ्खा दोकानसँ एकटा पङ्खा लेलहुँ जे हेवेल्स कम्पनीके अछि तऽ काल्हिसँ हम राति भरि चलेलहुँ पङ्खा कऽ तऽ महसूस केलहुँ नीक हवा दैत अछि जे नीक कम्पनी अछि आओर दू साल कऽ गारण्टी सेहो लेलाह तऽ हमसब अहूँ से सबसँ अनुरोध करब जे ई पङ्खा अहूँ सब लिअ आओर गर्मी मौसममे ई ठण्डा हवाके आनन्द उठाबी धन्यवाद